गय गायब्लाथाय मा जोथोन लानांगौ बेखौ हौवानिफ्राय आं इसे मोन्दों गय गायनोब्लाथाय हाखर जावबाय ए हाखराव गोबोर हासार बा बायनाय हासार होबाय होनानै गय फुलिखौ जावना लाबनानै बे हाखराव होयो आरो गयखो बिनिफ्राय हा फबना होबाय आरोबाव गायनोब्लाथाय आरो बिदि खालामनानै गयखो जावफुनानै बे हाखराव हासार होनानै आरो बिखोबो बिदि गायबाय बिदि गय गायनायनि जोथोना जाहा हौवायानो हागौ नालाय मालिगानो दा मालिगानिफ्रायनो लानानै बिदिखो गायदो आरो आं इनिफ्राय आरो दंफां लाइफां गायनायाबो बिदिनो एसे एसे हाखराव हासार होनानै इदिनो गायनाय जायो इनिफ्राय आरो दै होनांगौ बानलुफोर गायब्लाबो बिदिनो दै होनांगौ हाखर जावनानै दै होनांबाय आरो हासार इसे होनांबाय ओमफ्राय आलुखो गायबाय बायदि बायदि दंफां गायब्लाबो बिदिनो गायनानै हासार इसे इसे होनांगौ इ हासार होनानै ओइबासिनो हा होनानै दै होनानै ओइबासिनो गायनानै दोनो आरो दंफां लाइफां बायदि मैया बिबारफोर गायब्लाबो बिदिनो खालामो दासान्दि गय गायनायमानि सब थांजुबदो दिसु मोजाङैनो मोजां गय आरो फाथैफोराबो बिदिनो गायो फाथैखो गायब्लाबो फाथैयावबो इसे माबा दङो बारा जोथोनखो लानाङा फाथै गायब्ला एसे हाखो खुलनानै हासार एसे होनानै बेखो माबाखो हासार माबा फाथै थाराखो फबनानै होब्लानो मालाय गावनो मोजाङै मोजां थांलाङो दासान्दै सब गायनायमानि थांजुबखादोबो फाथैआबो गय फुलिखोबो इदिनो बुहुदथा गायबाय गय फुलि आरो मायबा बंफाङाव गय फुलिखो गायब्ला जेरैबायदि सान थायो बे सानखो इसे माना बंफांखो सिन बोनानै होयो बि जिखै बंफाङा थायो बि सिन होनायाबो बि सानखैनो जानांगोन इदिनो खालामनानै गयखो गायो आरो गायनायाथ' गायो गायनाया गय फुलि आरो दंफां फुलिफोरखोबो बिदिनो गायो बायदि बायदि गायो फिथाइ सामथायनियाव बे खान्थाल थाइजौ इफोरबो आरो लिथुखु लिसु इफोरखोबो आरो नै आङो दा बुंनायबायदि जायो मौसुमि दंफांखो थायोना थाया होननानै आं गायनायदोंमोन गायनायाव बिखो मा मा जोथोन होदो आङो बै मौसुमि गायनो गोनाङाव एसे हासार होनानै हाखराव माबानानै मोजाङै हाब्रु गेले गेले खालामनानै बियाव बंफांखो होदो ओमफ्राय मौसुमिया थाइनानै दा जागासिनो आरो थाइदोबो मौसुमियाथ' इबारनि सनाव बांसिन थाइदो मौसुमिया साफा कमला बायदि नालाय जानायावबो मोजां गायनायावबो इसे माबादो दा आरो बिलाथि बैग्रिखो गायदोमोन आं बिलाथिना माथाय इखो जायखिजाया मिथिया दा इसा थाइदो बेबो बिलाथि नोंगोना नोङाथाय जायखिजाया आं गायदो बिलाथिखो ओमफ्राय दा खोब थाइदो आरो बिलाथिया दा बिबो जाजासिगोन बंफां लाइफां गायनायावथ' बया नङामोनर' नंनायालाय नै दाखालि आरो बानलु फिसाखो फांथामसो गायदोमोन आं बेबो मोजांथार जाबोदो माने आयदा थानांगौ नालाय गायनाया गोबोर हासारखो इसे लगायनानै दै होनानै गायना होदो दा मोजां जाबोदो आलौ बे फिसायाबो माबा लोंनाया दा आलु भम्ब्राखोथो आरो मौसुमि बेगर माखाखो गोबोरजो हाजो लगायनानै जावायना दोनाय माखायाबो रज'जुब्बाय दा बिखो गायनांसिगोन आरो रज'जुब्बाय नालाय इखो गायना इसे जोथोन लानांसिगोन बिखो इबोथ' देरहैगोन नालाय दंफाङा बिबो मोनजाहैगोन दा इबायदि जोथोनखो लानानैनो मावनानैनो जागासिनो दं दंफाङाव माबायावबो बारियावबो बारियाबो ओरैनो इसुंगुदाफोरावनो गायो बेलेख बारिथ' गैयानालाय बिदि बारिफोरखोनो गायनानै माबानानै जादो आरो इदि